जैसे पुण्य कमाने के लिए गंगा घाट जाना चाहिए उससे क्या होता है कि पुण्य कमाया जाता है जैसे कि हमारे गंगा जी के घाट हो गए चाहे यहाँ नौलक्खा मंदिर है जैसे हो गया तिल कर्पूरी स्थान हो गया हमारे यहाँ है ये मंगलागढ़ है बाबाधाम है वहाँ सब घूमना चाहिए यहाँ समाने से पुण्य मिलता है और लोग घूमता भी है और हम लोग भी घूमते हैं जाते हैं पुण्य कमाने के लिए अशोक धाम हो गया महारानी स्थान हो गया जयमंगला गढ़ हो गया यहाँ सब कमाने के लिए पुण्य कमाने के लिए हम लोग जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं अपना पुण्य कमाते हैं पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करके क्या कहता है जे अपना पुण्य कमाते हैं हम लोग क्या कहता है ये यहाँ भगवान बहुत हैं बिहार में बेगूसराय में भी हैं बहुत हैं बहुत हैं बहुत हो गए हैं कर्पूरी स्थान हो गए अशोक धाम हो गया जयमंगला गढ़ हो गए अगरपुरा में है भोलाबाबा मंदिर वहाँ भी जाते हैं अपना क्या कहता है जे पूजा करते हैं जल चढ़ाते हैं पूजा करते हैं पूजा पाठ करते हैं जल कम चढ़ाते हैं पूजा पाठ करके घूम के फिर के इधर उधर घूमते हैं उसके बाद अपना घूम के आते हैं मेरे बगल बिहार में बहुत है बहुत स्थान है ऐसा पूजा का बहुत पूजा करने वाला देवी देवता हैं वहाँ भी जाते हैं घूमते हैं फिरते हैं अपना घूम का आते हैं जल चढ़ा के आते हैं पूजा करके आते हैं बस से ट्रेन से जाते हैं दिक्कत होता है पूजा पाठ करते हैं अपना महारानी स्थान भी जाते हैं वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं जाते हैं आते हैं करके अब तो यहाँ जयमंगला गढ़ है वहाँ भी जाते हैं पूजा पाठ करते हैं घूमते फिरते हैं घूम फिर के आते हैं यहाँ कर्पूरी स्थान है कर्पूरी स्थान जाते हैं घूम फिर का आते हैं पूजा पाठ करके आते हैं यहाँ क्या कहता है जे नौलक्खा मंदिर है वहाँ पर आते हैं जाते हैं वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करके आते हैं जल चढ़ा के आते हैं और यहाँ अशोक धाम भी जाते हैं अशोक धाम भी है वहाँ भी जाते हैं पूजा पाठ करके आते हैं यहाँ होता है और